एम्बुलेन्सके व्यवस्था ग्रामीण परिवेशमे बहुत नहि भऽ पाबि रहल अछि ई हमरा सभके लेल बहुत बड़का चुनौती अछि जँ कोनो आकस्मिक आवश्यक्ता भेल जेना खास कऽके गाम घरमे बुजुर्ग व्यक्तिके कोनो एहन आकस्मिक अथि भेलापर हमरा सभके समुचित इलाजके लेल जगहपर पहुँचऽमे बहुत परेशानी भऽ रहल अछि अन्तमे प्राइवेट गाड़ीके व्यवस्था करै छी ओहि गाड़ीमे सबटा उपकरण या ओहि तरहक अथि नहि रहै छै एम्बुलेन्सवला साइरन नहि रहै छै ओ जगह जगह जाममे फँसि गेल आओर मरीज कए टा एहन भेलाह जे ओ परेशान भऽ गेलाह तऽ ई सभ छै ग्रामीण परिवेशमे ई सभ दिक्कत भऽ रहल छै